हेलो भईया मैंने आप को अभी एक ओला बुक किया था तो अभी जो मैंने आप को ओला का जो जगह बताई थी वो जगह अभी उस जगह पर मैं नहीं हूँ मैं आप को नई जगह बता रहा हूँ पहले मैंने आपको जालोरी गेट बताया था अब मैं जालोरी गेट नहीं हूँ अब मैं नागोरी गेट की तरफ आ गया हूँ तो आप मुझे नागोरी गेट से पिकअप कर लेना ड्राइव और आप देरी से आ रहे हैं तो क्या पता आप देरी से आ रहे हैं तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि आप देरी से आयेंगे तो मुझे लेट हो जाएगा तो जल्दी आने की कोशिश करें